ہمارے سیمانچل کے دیہات میں اور گاؤں میں مختلف طرح کے کاروبار کو چلایا جاتا ہے اور ان کو قائم کیا گیا ہے ان کی اچھی خاصی تعداد ہے کیونکہ قدرتی وسائل میں ہمارا بہار بہت بہتر ہے یہاں بہت سارے قدرتی وسائل موجود ہے قدرت نے ہمارے بہار کو بہت ساری نعمتوں اور وسائل سے مالا مال کیا ہے ہم یہاں ان میں سے کچھ کاروبار کا ذکر کرتے ہیں جیسے کپڑے کا کاروبار پاٹ کی کھیتی اور مکئی کی کھیتی اور اسی طرح مکھانا کی کھیتی کپڑے کا بڑا کاروبار ہمارے یہاں ہوتا ہے باقی کاروبار کھیتی کی شکل میں ہوتی ہے جیسے پاٹ کی کھیتی ہمارے علاقے کی سب سے بنیادی کھیتی تھی لیکن مکئی نے اس کو پیچھے کر دیا ہے پاٹ کی کھیتی سے علاقے کی کئی گھروں میں کاروبار طور پر مدد ملتی ہے اور کاروبار کو مضبوطی ملتی ہے اسی طرح مکئی کی کھیتی قدرت نے ہمیں جو عطا فرمائی ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے مکئی کے ذریعے بہت گھر آباد ہوتے ہیں اس کو فروخت کر کے کافی آمدنی ہوتی ہے اور مکھانا کی بات ہی الگ ہے پہلے لوگ اس سے ناواقف تھے لیکن اب جب لوگوں کو پتہ چلا کہ مکھانا کتنا اہم ہے تو لوگ اب اس طرف آ رہے ہیں اور اس کی کھیتی اور اس کے کاروبار سے بہت سارے گھر آباد ہیں خدا انہیں آباد رکھے